हमारे क्षेत्र में कार्पेट में जो गलीचे से हाथों से बुनाई करके और उसको बेच के हम पैसा कमा सकते हैं और हमारे क्षेत्र में कमाने का एक जल जल का ही जल ही जीवन है ओ उसको प्योरीफाई करके और हम उसको बेचते हैं डब्बे में भर के वही हमारे कमाई का राज है